राम राम दादा नमस्ते दादा कै कमरा है आपके यहाँ चार कमरे हैं तो ठीक है पुट्टी पेंट करवाना है दादा अच्छा दादा तो आप ऐसा करो कि आप वही मटीरियल ले लो पुट्टी वगैरह ले लो और तिन चार बोरियाँ और दस लीटर के लिए कि पेन्ट की बाल्टी ले लो बस रेगमा ले लेना और पत्ते कन्ना यही सब ले लेना बस हो जाएगा काम हाँ तो कब तक करवाना है आपको दादा हम तुम कल्हे बताओ हम कल्हे आ जइबे ठीक दादा हम कल आ जाएँगे फिर और सामान आपने ले लिया है कि नहीं ले लिया है सामान ले लिया है पुट्टी पुट्टी वगैरह खरीद ली है कि खरीदने चलने पड़ेगा ठीक है दादा तो कल शाम को फिर आते हैं फिर आपके पास बातचीत करते हैं आपसे और सामान है ना काम ओम लगवा दिया जाएगा है ऊ कुछ खाली कमरे कमरे है कि बरामदा वगैरह भी है हज़ार हज़ार पाँच सौ कुछ है ऊ मतलब हज़ार एरिया के आस पास है आपका ठीक है एक हज़ार एरिया है आपकी ठीक दादा ठीक है पी ओ पी वगैरह भी करवाना है हाँ तो पी ओ पी वगैरह भी करवाना है तो हमें थोड़ा बात करनी पड़ेगी पी ओ पी वाले को ह वो पी ओ पी डिज़ाइन वगैरह भी बनवाना होगा आपको पी ओ पी में और तो वही सब ठीक है हम फिर आते हैं देखके हाँ तो आते हैं फिर देख के बताते हैं क्या कैसे क्या होगा अब जो पुट्टी वाला सामान है वो मँगवा लीजिएगा बाँकी सब करवा देंगे हम ठीक है दादा और हाँ पी ओ पी मँगवाना पड़ेगा आपको और यही भाड़ा वगैरह माँग जैसे कि चहेली हो गई और बल्ली पटरा ये सब यही सब मँगवाना होगा आपको ह्म्म तो उसी हिसाब से करवा दिया जाएगा ठीक है तो आप कल हम आते हैं आप मँगवा लीजिएगा एगो पी ओ पी मँगवा लेना यही सब मँगवाकर के चैली वैली मँगवा लेना बीस पचीस चैली हो जाएँगी बल्ली हो जाएँगी यही सब लगवाकर के भाड़ा वगैरह बनवा देंगे हम और आपका पी ओ पी का काम चालू करवा देंगे ठीक है दादा ठीक है दादा नमस्कार दादा